जगह के लिए सब लड़ाई भी करते हैं झगड़ा भी करते हैं किसी का सर फूट जाता है तो किसी का मडर कर देते हैं झगड़ा ज़मीन के लिए पुलिस को बुलाते हैं जब पुलिस नहीं आती है तो झगड़ा भी हो जाता है बहुत झगड़ा होता है ज़मीन के लिए हमारे भी यहाँ होता है ज़मीन के लिए गाँव के लोग बहुत लड़ते हैं हमारे भी घर पर ज़मीन है जिस ज़मीन के लिए लोग लड़ते हैं आपस में ही लड़ते हैं घर में ही लड़ते हैं ज़मीन के लिए बोलते हैं मुझे आधी ज़मीन चाहिए अगर ज़मीन ना मिले तो दोनों बहुत लड़ाई लोग करते हैं ज़मीन के लिए रोज़ बहुत तगड़ झगड़ा होता है ज़मीन के लिए मेरे भी यहाँ ज़मीन है देखती हूँ सब लोग बहुत झगड़ा करते हैं ज़मीन के लिए ज़मीन ख़ातिर मडर हो जाता है बहुत ज़मीन के लिए बहुत नफरत बहुत लफड़ा होता है ज़मीन के लिए जिसकी ज़मीन ना रहे तो ज़मीन के लिए हाँ ज़बरदस्ती ज़मीन हड़पने की कोशिश करता है ज़मीन के ख़ातिर बहुत लड़ाई होती है ज़मीन हो ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है ज़मीन की ख़ातिर कि वो लोग आपस में ही लड़ते हैं मरते हैं ज़मीन मेरे भी यहाँ है लोग बहुत लड़ते हैं अगर ज़मीन ना मिलने पर मडर भी करते हैं सभी लोग बहुत लड़ाई करते हैं ज़मीन के लिए ज़मीन नहीं मिलता है तो पुलिस को भी बुलाते हैं अगर पुलिस ना सुने तो ख़ूब लड़ाई करते हैं पुलिस भी आती है तो समझाती है लोग नहीं समझते हैं तो ज़मीन के लिए झगड़ा करते हैं सब लोग पुलिस भी नहीं मान मना पाती है उन लोग को ज़मीन के लिए फिर भी उन लोग नहीं मानते हैं झगड़ा ही करते हैं ज़मीन के लिए